میری دیہی کیمنوٹی کی ثقافت میں رقص بھی بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ رقص ایک ایسا فن ہے جس میں لوگ دن بہ دن ترقی کر رہے ہیں بہت ساری جگہوں اس کے لیے اسٹیج بھی قائم کیے جاتے ہیں اور عام و خاص لوگ بھی اس اس سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں اور اس رقص کے ذریعہ ہر کسی کو کوئی نہ کوئی پیغام پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے